डोगरी बोलना मिगी बड़ी गै पसंद ऐ ते साढ़े इत्थें सारे ते जादैतर ते लोग डोगरी गै बोलदे न की के इत्थें दी जेह्की भाशा ओह् डोगरी गै ते डोगरी च बड़े सारे शब्द न जेह्के मिगी पसंद न जियां मतलब सारी गै डोगरी मिगी बड़ी पसंद ऐ ते इत्थें जिन्ने बी हैन सारे गै डोगरी बोलदे न ते डोगरी जेह्की भाशा ऐ बड़ी सरल भाशा ऐ ते उसी कोई सरलता कन्नै समझी सकदा ऐ ते ते डोगरी बोलना मिगी ऐ जेह्की प्रॉऊड गै फील होंदा न्हाड़ै च कोई शर्म आह्ली गल्ल निं ऐ डोगरी बोलना की के हून इजी लैंग्वेज़ ऐ ते इक्क सब्जैक्ट बी ऐ डोगरी लैंग्वेज़ इक्क सब्जैक्ट बी ऐ जिसदे ई तुस मतलब अग्गें बधी बी सकदे तुस अग्गें किश बी करी सकदे डोगरी सब्जेक्ट बिच दोस्तो इत्थें कोई शर्म आह्ली गल्ल निं ऐ इत्थें सारे गै डोगरी बोलदे ते बस उत्थें सारियां गै लैंग्वेज़ां सारे ते बोल्ला दे गै पैह्लें इत्थें डोगरी गै बोलदे हे हून ग्रांऽ बिच वबी लोग हिंदी बोलदे ते बच्चें गी इंगलिश सिखांदे अग्गें बधने ताहीं ते डोगरी बोलना कोई शर्म दी गल्ल निं ऐ ते बड़े सारे शब्द न जियां डोगरी दे अं तूं कुत्थें जा दा होर अज्ज केह् बनेआ एह् मतलब जेह्के मतलब शब्द न एह् इंया इंया यूज़ होंदे न्हाड़ै च ते एह् मिगी बड़ी गै पसंद ऐ ते जिसलै बी अस कुसै द घर जां कुदै बी जंदे तां बी मतलब हिंदी चें गल्ल घट्ट गै करदे डोगरी चें गै करदे की के जेह्ड़ी साढ़ी अपनी लैंग्वेज़ होंदी ना उसदे कन्नै बंदा जादै कंर्फ्ट फील करदा मतलब हून अस हिंदी बी बोल्ली सकदे ओह् आह्ला फ्लो जेह्का डोगरी बिच गै आंदा ते हून मतलब शुरू कशा गै डोगरी बोल्ली ते अपने बच्चें बी ओह् जेह्के मां बब्ब न ओह् इंगलिश बिच फोक्स करा दे न पर एह् ऐ की अपनी जेह्की भाशा ओह्बी आनी चाहिदी इंगलिश बी जरूरी ऐ हिंदी बी जरूरी ऐ पर जेह्की डोगरी ऐ उसी असें नेईं भुल्लना चाहिदा ते डोगरी बच्चें गी सखानी बी चाहिदी की के डोगरी दा बी अपना महत्व सारी जेह्की बी लैंग्वेज़ ऐ ते उसदा अपना अपना महत्व होंदा सारें दा ते डोगरी जेह्की ऐ ओह्बी बच्चें गी सखानी चाहिदी